तव्हां असांखे पंहिंजे ज़िंदगीअ जे बारे में ॿुधायो मुंहिंजो जनम दमोय में थियो हुयो मुंहिंजो घर ॾाढो नंढो हुयो मुंहिंजे घर में छह ॼणा हुयासीं माउ पीउ ॿ भावर ॿ भेनरियूं हिकु भाउ वॾो हिकु भाउ नंढो ऐं मुंहिंजी भेण हिकु वॾी ॿी मां असां ॾाढा ई ग़रीब हुयासीं मुंहिंजे पीउ खे भाॼियुनि जी दुकान हुयसि जंहिंमें थोरी थोरी हलंदी हुई थोरी न हलंदी हुई ऐं घर में सिलाई कंदा हुयासीं मुंहिंजी भेण ऐं मुंहिंजी माउ ॾाढी सिलाई कंदा हुया मां न कंदी हुयमि मूंखे छो कि सिलाई न वणंदी हुई मां चवंदी हुयमि कि मां पढ़ां लिखां मां कुझु ठहां पर हालति अहिड़ा हूंदा हुया कि मां कुझु बि न करे सघंदी हुयमि मुंहिंजो पीउ ग़रीब वीचारो चवंदो हुयो मां चारि चारि ॿार कीअं पालिया कीअं कयां इन जे लाइ मां पढ़ाई बि घटि कई मुंहिंजे घर में मुंहिंजो चाचो चाची सभु गॾु रहंदा हुयासीं गॾु रहण जे करे घर में रोज़ु लढ़ाई बि थींदी हुई मूंखे ॾाढो मन मुंहिंजो ॾुखियो लॻियल पियो हूंदो हुयो मां चवंदी हुयमि कि मां अहिड़ो कुझु कयां जंहिंमें कि मुंहिंजो घर सुठो थी वञे मां ॾाढी कोशिश कयमि पर मां कुझु न करे सघियमि सभु चवंदा हुया कि हीअं तुंहिंजी धीअ न सिलाई कंदे न कुझु कंदे पर ईअं न पतो हुन कि मां छा बि करे थी सघां पई मां ठाने वरितो कि ठीकु आहे मां सिलाई ई कंदमि पोइ मां जीअं तीअं करे सिलाई सिखियमि मां रेडीमेड सिलाई करणु लॻियमि ऐं रेडीमेड एतिरी करणे लॻियमि एतिरी करणे लॻियमि कि मुंहिंजी मम्मी चवंदी तू त ॾाढी सिलाई थी करे पई ईअं मूंखे न विश्वासु हुयो कि तू एतिरी सिलाई कंदी ऐं मुंहिंजी चाचीअ मूंखे ॾिसी करे ॾाढो ई जलंदी हुई चवंदी हुई कि हीअं अॻिते कीअं थी करे हेड़ी सिलाई उहो छो कि पक्की सिलाई कंदी हुई मां रेडीमेड कंदी हुयमि पर मां उन जे बराबरि हलंदी हुयमि ॾाढा ई ॾुखिया ॾींहुं ॾिठासीं ॾाढी परेशानियूं ॾिठियुसीं स्कूल वञण जे लाइ एतिरा पैसा बि न हूंदा हुया कि मुंहिंजो पीउ मूंखे वॾे स्कूल में विझे मां जीअं तीअं करे नंढे स्कूल में जिते फ्री पढ़ाईंदा हुया उते पढ़ियमि जीअं तीअं करे अठ कढियमि उन खां पोइ मुंहिंजे हथ में पढ़ाई न लिखियल हुई मां ॾाढो ई रुअंदी हुयमि चवंदी हुयमि कि मां ॾाढी पढ़ाई कयां मुंहिंजूं चारि सहेलियूं हूंदियूं हुयूं उहे ॾाढी पैसे वारी हूंदियूं हुयूं मां ई हिकु ग़रीब हूंदी हुअमि हुन खे ॾिसी ॾिसी करे मुंहिंजो मन बि लॻंदो हुयो कि भॻवान मुंहिंजी क़िस्मत ईअं छो ठाही अथई मूंखे बि छो न पैसो ॾिनो अथईं मां ईअं छो ग़रीब आहियां लेकिन भॻवानु चवंदो आहे न कि मां परीक्षा वठंदुमि त मां तो खां ॾाढी परीक्षा वठंदुमि मां अठो जॾहिं पढ़णु चालू कयो हुयमि तॾहिं खां ई मां सिलाईअ में घुसी वियमि एतिरी सिलाई करण लॻियमि कि मुंहिंजा हथ पेर बि सूरु करणु लॻा शाम थींदी हुई पोइ मां पंहिंजी सहेलियुनि सां गॾु घुमणु हली वेंदी हुयमि उहे पैसे वारी हूंदियूं हुयूं त उहे पैसा कढंदी हुयूं उहे छा आहे ॾाढी सुठियूं हूंदियूं हुयूं और मूंखे पैसा न हूंदा त मूंखे शर्म जे मारे पाण खे ई अलाए कीअं लॻंदो हुयो पर तंहिं खां पोइ बि हूअ चवंदी हुयूं कि न तू असां सां गॾु हल असां सां गॾु घुम असां सां गॾु खाउ पीउ कॾहिं न मूंखे हेठि सम्झि कॾहिं बि न असां घर में मुंहिंजो चाचो कचिरियूं तरंदो हुयो उहे कचिरियूं भरंदा हुयासीं वरी उहो मुंहिंजो चाचो बाज़ारि में विकणी ईंदो हुयो तंहिं खां पोइ थोरा पैसा कमाईंदासीं घर हलंदो हुयो चाहे गॾु रहंदा हुयासीं हाणे त ज़माने में असां गॾु नथा रही सघूं पहिरियों वरी बि गॾु रही वेंदा हुया हाणे त को बि गॾु नथो रहे मुंहिंजी भेण जी शादीअ खां पोइ मां ॾाढी सिलाई कई ॾाढी सिलाई कई एतिरी सिलाई कई कि मां परेशान थी वियमि कि न हाणे मूंखे ॿियों कुझु करिणो आहे पर मां ॿियों कुझु त न करे सघियमि हिनमहिल ताईं मां केवल सिलाई ई सिलाई उते बि सिलाई कई वरी साहुरनि में बि अची करे सिलाई कई केवल मुंहिंजी क़िस्मत में सिलाई सिलाई लिखियल आहे ॿियों कुझु बि न हथ पेर सूरु था कनि पिया करे करे पर फिर बि पंहिंजी महिनत जी कमाई कमाई थींदी आहे